ओना तऽ चित्र बनाएब हमर बहुत ही मजेदार शौक छी एहिमे हमरा बहुत मोन भी लागैए आओर लगभग हम रोज चित्र बनाबै छी लेकिन जहिआ शादी बिआह या कोनो तरहके पर्व या त्योहार रहै छै ओहिआ हम चित्र नहि बनाबै पाबै छी ओना कभी कभी हमरा साथ ई भेलैए जे हम चित्र बनाबैके लेल बैठलिए लेकिन लागलै जे हमर तबियत अचानक खराब भऽ गेल जेना माथा दर्द या पेट दर्द सब करऽ लागै छै ने तऽ हमरा बीचमे छोड़िके उठऽ पड़ल